आङो मेसें बोथोरखौ मोजां मोनो आङो मानि थाखाय होनो बा लाफा आरो लाफा फोनानै मोनजानायखाय मोजां मोनो आरो थान्दा ना बेनि थाखाय आं गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो